हाँ हिंदी भाषा जो है कि हमारे देश के सबसे प्राचीन भाषा है जो कि हिंदी हिंदुस्तान के नाम से ही बना हुआ है जो कि सबसे ज़्यादा हिंदी का प्रयोग होना चाहिए हो रहा भी है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अंग इंग्लिश मीडियम में ही भाग ले रहे है कि हम कितना अंग्रेज बन जाए और इसी के चक्कर में सरकार भी अंग्रेजी पर अंग्रेजी पर ध्यान दे रही है जैसे कि लो जो जिन्दा भी सब चीज आ रही है में मी ही आ रही है जो कि दिक्कत हो रहा है लेकिन बच्चे जितने भी है लोग प्रयास कर रहे है कि हम अंग्रेजी पढ़े लेकिन हिंदी जो है कि सबसे मशहूर और अच्छी है जो की हिंदी में होना चाहिए जो कि सबसे सरकार से भी वो भी के भी चाहिए कि हिंदी का उपयोग सबसे ज्यादा से ज्यादा उपयोग करे हाँ नर्सरी से लेकर प्राइमरी से लेके हर जगह हिंदी का ही उपयोग होना चाहिए हर विभाग में के जो कर्मचारी कर रहे है काम उस कर्मचारी को भी हिंदी में ही काम करने के लिए प्रेरित करें सरकार भी लेकिन सरकार जो भी कर रही है इस समय हिंदी में ही उपयोग करने के लिए कह रही है